यहाँ पर मछुआरों की बहुत सी जातियों के नाम तो पता नहीं है लेकिन मछलियाँ पकड़ने वाले समुदाय एवं व्यक्तियों को ही मछुआरा कहा जाता है मांझी मल्लाह साहिनी कोहली निषाद जाति हैं जो जल केंद्रित जल क्षत्रीय समुदाय हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय नौकायान और मछली पकड़ना होता है और बात करें हमें इनके त्योहार के बारे में तो सावन पूर्णिमा पर पूजा करने से भगवान वरुण प्रसन्न होते हैं जोकि समुद्र के सभी खतरों से उनकी रक्षा करते हैं ये मछुहारों का सबसे प्रमुख त्योहार होता है और यह त्योहार ख़ास तौर पर मछुआरों द्वारा ही मनाया जाता है इस दिन मछुआरे भगवान इंद्र और वरुण की देव की पूजा करते हैं फिर उसके बाद ही ये मछली पकड़ना शुरू करते हैं नारियल पूर्णिमा के दिन समुद्र देवता वरुण भगवान की भी पूजा की जाती है